नों संनायनि संनायखौ आइजोफोरनि खामानि होन्नानै सानो नामा बेनि ओंथियानो जाबाय जों ओंख्रि संनायखौ जों आइजोफोरनिल' बुंनो हाया मानोना गोबां बेबायदिनो नखरनि हौवाफ्राबो समनि गेजेराव जोङो हिन्जावफ्रा न'आव गैयैयाव बेबादिनो हौवाफ्राबो संनांगौ जायो आरो नखरनि बेबायदिनो संनाय खावनाय समाव जोंनि नखरनि गासैबो जाग्रा ब्येक्टिफ्रा बेबादिनो हिन्जावफोरनि संनायखौ आलादा आरो हौवाफोरनि संनायखौ आलादा बेबायदिनो जानाय खायद'फोरखौ जानायनानै जोङो हमदांनो हायो बेबायदिनो हिन्जावफोरनि संनाया बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि सङो बे संनायनि खामानिया जाबाय जोङो संनायनि सिगां बेबायदिनो गोबाव जोङो सारायफोरखौ दुंहोनानै थावफोरखौ सेरो थाव फोरखौ सेरखांनायनि उनाव जोङो सामब्राम होयो सामब्राम होनायनि उनाव जोङो जिरा मस्लाफोरखौ ओंख्रिफोरखौ होसन्नानै जोङो जिरा मस्लाफोरखौ होयो आरो जोङो मोजांनो बेबायदिनो एवग्रोयो बेनि उनाव एवखांनानै गोबां बेबायदिनो गावनि दै बेदरफोरनि दैफोरा रानोब्ला जोङो दैफोरखौ होफिनो आरो बेबायदिनो गोबाव सम गोदौखांनायनि उनाव जोङो ओंख्रिफोरखौ खाङो आरो खांखांनायनि उनाव जोङो बे ओंख्रिफोरखौ जायो आरो बेबायदिनो जोंनि नखरनि हौवाफोरा संनाय समाव बेबायदिनो गोबां होनांगौ बुस्थुफोरखौ मुवाफोरखौ होनांगौ समाव होनो रोङाबो जानो हागौ बेनिखायनो जों हौवाफोरनो संहोयोब्ला सिगांनो जों फोरोंग्रोनांगौ जायो आरो बबे समाव मा बुस्थुखौ होनांगौ बेखौ हौवाफ्रा खायसे मानसिफ्रा रोंजोबा बेनिखायनो जोङो हिन्जावफ्रा संनाय गेजेराव फोरोंनानै जों हौवाफोरखौ संहोनाय जायो बेबायदिनो सारायफोरखौ फुदुंग्रोबाय आरो आरो बेबायदिनो थाव होबाय थाव होनायनि उनाव सामब्राम होबाय सामब्राम होनायनि उनाव मैगंखौ होबाय मैगं होखांनायनि उनाव बेबायदिनो जिरा मस्लाफोरखौ होबाय आरो आरो बेबायदिनो एवबाय बेफोरबादि बुंनानै जोङो हौवाफोरखौ फोरोंनाय जायो जों संनायनि सिगांनो बेबायदिनो गोबां मैगंफोरखौ हाग्रोनानै सुग्रोनानै लाग्रोनांगौ बेबायदिनो जोङो सङो आरो बेबायदिनो ओंख्रिफोरखौ गोथाव जानाय जायो जोङो मिथिनानै जोङो जानायनि उनावनो जोङो हमदांनो हानो बिखायनो जोङो जों आइजोफोरा खामानि होन्नानै सानो संनाय खावनायानो हिन्जावफोरनि देरसिन खामानि बेनिखायनो जों आइजोफोरा मोजाङैनो संनाय खावनायखौ नोजोर होनानै सोलोंनानै जोङो मोजाङै संनांगौ